अंधुविश्वास त हेॾो आहे दुनिया में अंधुविश्वास जे चकर में माण्हू ऐॾा चरिया थी विया आहिनि माण्हू पें नज़र न लॻे त पंहिंजे घर जे ॿाहिरि लीम्बू मिर्च टंगनि था की नज़रु न लॻे विच में ई ॻाल्हि आहे लीम्बू हेॾा महांगा थी विया त माण्हू बसर मिर्च टंगणु लॻा मां त अॼु हिकु चकरु बि पंहिंजे घर जे ॿाहिरि लीम्बू मिर्चु न टंगियो आहे पोइ बि अॼु तक मूंखे कुझु न थियो आहे ऐ ॿी ॻाल्हि बि आहे माण्हू चवनि था अगरि ॿिली रस्तो कटे वञे त आसां खे कम ते न वञणु खपे मुंहिंजो रस्तो त जामु चकर ॿिली कटिजी वई आहे मां पोइ बि कम ते वई आहियां अॼु तक मुंहिंजे घरु वारनि खे मूंखे कुझु थियो ई न आहे हे सभु अंधुविश्वास आहे ऐं माण्हू हिन अंधुविश्वास में पागल थी विया आहिनि